मैंने अपने जीवन काल में इलेक्ट्रॉनिक बदलाव में बारे में बहुत कुछ देखा और इलेक्ट्रॉनिक बदला ऐसे थे कि इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग होने लग गया जिस से लोग आसानी से कम कर सकते हैं बाहर बैठे लोग अपनी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं अपने जो लोग अपने घर परिवार से मिल नहीं पाते तथा वो कंप्युटर के ज़रिए अपने घर परिवार को देख सकते हैं जो नेवी डिफेन्स में जाते हैं उन में काम करते हैं तथा ऐसे बिजली कार्यों में काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में आज कल के लोग इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक बनाने में जो सामान बेच रहें हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तथा उनके जीवन काल में बहुत से काम करते हैं बहुत ऐसे ऐसे हैं जो काम आते हैं